ہاں بچپن میں ہم عام طور پر اپنے ابو کے ساتھ میرے ابو ایک پاس میں ایک جیت گڑھ تھا ایک پارک تھا وہاں پہ ہریالی تھی ایک مینار تھی وہاں لے کر جاتے تھے میرے ابو صُبح ہی صُبح کے ٹائم ہمیں ہماری واک بھی ہو جاتی تھی اور ہم وہاں پر انجوائے بھی کر لیتے تھے گیمس وغیرہ کھیل لیتے تھے وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے تھے گیمز ہوتے تھے وہاں پر الگ الگ طرح کے گیمس کھیلے جاتے تھے اور کافی انجوائے کرتے تھے سب اور سب کی مارننگ واک بھی ہو جاتی تھی اور ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جاتے تھے ہمارے ابو لے کر جاتے تھے اور کافی یادگار تھا وہ سفر میرے لئے اور وہاں پر ابو ہمیں صُبح ہی صُبح کے کیلا دلا دیتے تھے تو وہاں پر بندر بھی آتے تھے تو وہ بندر ہم بندر چھین کر بھاگ جاتے تھے ہمارے کیلے اور میرے بھائی کا تو ایک دِن ایک کیلا لے کر اُس کے ہاتھ سے کیلا بھی چھین لیا اور اُس کا ہاتھ پہ کاٹ بھی لیا تھا بندر نے تو وہ میرے لئے بہت یادگار سفر تھا کافی اچھا لگتا تھا جب ابو لے کر جاتے تھے ہمیں تو میرے لئے کافی خوشی کی بات ہے کہ مجھے آج بھی وہ یاد ہے سفر ہم روزانہ جاتے تھے ابو کے ساتھ جیت گڑھ